ट्रैन तऽ नीक लागैया चढ़ै मे एक्सप्रेसे लेकिन पैसेंजर ट्रैनो के अपन अलगे आनन्द अछि आब ओहिमे जाऊ रूकल रूकल जायत ओहिमे चढ़त सभ यात्री चढ़त उतरत सभरंगके नया नया लोक आयत यात्री बनल रहै छै आ एहि पर की आय काल्हि जे बनलैया पेसेंजर ट्रैन से बड नीक बनल अछि पुरनका एहन नहि अछि पुरनका तऽ छोटी लाइनक रहै आब बड़ी लाइनके जे पेसेन्जर बनल अछि से एक तऽ नया ट्रैन बैसियोमे नीक लागै अछि ई अलग गप छै कोनो कोनो शीशा हँ स्टीलक पूरा ओकर जे छै से सभ किछु पकड़े वला खिड़की बैसियो वला बड गद्दा बला रहल तकर बाद की जे रैक्सीनके सीटो बड नीक गर्मीमे कनिटा गर्मी लागत लेकिन साफ़ सुथरा बड रहै छै भांगत नहि जल्दी आओर लेकिन एकटा तऽ गप अछि पैसेंजरमे पैसेंजर अछि तऽ अहाँ जे छै से ओहिमे घोलैट सुति नहि सकै छियै ओकर सीट रहत छोट छोट लेकिन एकटा सुविधा तऽ नबका ट्रेनमे जरूरे अयलैया जे की गेट बड़ी बड़ बड़ यऽ पहिलकुबा ट्रेनमे गेट रहै बड़ छोट छोट से चढ़े वला यात्री उतरय नहि दै उतरय वलाके उतरय वला कतय छुटि जाय भीतरे आ चढ़े वलामे धक्मम धुक्का बड होइ पहिने लेकिन आब से नहि छै आब नबका जे ट्रैन बनल अछि अहाँके पेसेंजर सऽ चढ़यमे उतरयमे बड नीक आर पेसेंजर ट्रैनमे खनि भुज्जा वला आओत खनि चाय वला आओत अहाँके सेहो बड नीक लागत से मोन नहि ऊबियात एकोबेर अहाँके कन्हूसँ कन्हू जाय मे से हम तऽ कतेक बेर गेलहुॅं अछि सहरसासे पूर्णिया वाली ट्रैनमे हम चढ़ै छी आ कखनहुँ कहियो पूर्णिया उतरै छी की बनमनखी उतरै छी आ मुरलियोगन्जमे अछि एकर चढ़े उतरयके सुविधा सभ छोट बड़ स्टेशन हाल्ट पर ई रूकल जायत लोगो वेदक बड़ सुविधा भेल एहिसँ आ एक्सप्रेससमे ई सभ सुविधा तऽ नहि अछि ओकर आनन्द अलग यऽ लेकिन एकरो आनन्द तऽ अलग यऽ